مہاراشٹر میں شادی پر لوگ دلہنوں کو مختلف تحفے دیتے ہیں یہ تحفے دلہن کی پسند اور خاندان کی استطاعت کے مطابق ہوتے ہیں کچھ عام تحفوں میں زیوارت چوڑیاں بالوں کے زیور کپڑے نقدی گھریلو سامان شامل ہیں جہیز ایک روایت ہے جس میں دلہن کا خاندان دلہن کو سامان اور نقدی دیتا ہے جہیز کا مقصد دلہن کو اس کی نئی زندگی میں مدد کرنا تاہم جہیز ایک متنازعہ موضوع ہے اور کچھ لوگوں نے اسے ظالمانہ اور تعصبی قرار دیا ہے مہاراشٹر میں جہیز کی روایت کچھ علاقوں میں زیادہ عام ہے اور کچھ علاقوں میں یہ کم عام ہیں جہیز کی مختلف مقدار بھی خاندان کی استطاعت کے مطابق ہوتی ہے کچھ خاندان صرف چند ہزار روپئے کا جہیز دیتے ہیں جب کہ کچھ خاندان لاکھوں روپئے کا جہیز دیتے ہیں جہیز کی روایت کو کچھ لوگوں نے ظالمانہ اور تعصبی قرار دیا ہے ان کا خیال ہے کہ جہیز کی وجہ سے دلہنوں کا استحصال استحصال ہوتا ہے کچھ معاملات میں دلہنوں کو جہیز نہ دینے پر تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے مہاراشٹر کی حکومت نے جہیز کی روایت کو روکنے کے لیے کئی اقدامات کئے ہیں تاہم جہیز کی روایت اب بھی مہاراشٹر میں ایک بڑا مسئلہ ہے